साढ़े में तुसें सनां कि ऐग्रीकल्चर दे केह् केह् फायदे होंदे ऐग्रीकल्चर दे सर बहुत सारे फायदे होंदे जेह्ड़े अपने ग्रां दे बंदे ते शैह्र दे बंदे च बहुत फर्ख होंदा केह् फर्क होंदा केह् साढ़े ग्रां दे बंदे होंदे जेह्ड़े इनें मतलव चार बजे उठना सवेरे चार बजे उठियै इनें लस्सी दा गिलास पीना लस्सी मतलव जानदे तुस छाह् जेह्ड़ी होंदी देसी छाह होंदी जेह्ड़ी अपने मैंही दी मैंह् जेह्ड़ी मैंही रखियां होंदियां गवां रखियां होंदियां भिड्डां बकरियां रखियां होंदियां दुद्ध दिंदे दस दस किलो दुद्ध दिंदियां मैंही साढियां बडलै चार बजे उठियै उनें मैंही छेहीं घा छाह् पाना ताईं तुआईं जेह्ड़े अपने मम्मी पापा होंदे जेह्ड़े सेआने सेआने जेह्के सवेरे चार बजे उठियै जंदे जेह्ड़ा बी सत्तर साल दा बुढ्डा बी होंदा ना जेह्का साढ़ै ओह् बी फिट होंदा कि के ओह् चार बजे उठियै जाना बौंगड़ी चुक्कियै खुंबै गोड्डी करने गोड्डी मतललव केह् खुदाई करनी जेह्की खुंबै जाईयै उस शैह्र दे बंदे ते घर दे बंदे च बड़ा फर्क होंदा कि जे सत्तर साल दे बुढ्डा शैह्र दे मतलव पंजी साल दे नौजवान गी तुस रेस लोआगे साढ़ा मतलव जेह्ड़ा ना सत्तर साल दा बुढ्डा ओह् जीत्ती जाह्ग कि कीके ओह् फिट होंदा एह् फायदे होंदे मतलव ऐग्रीकल्चर दे ऐग्रीकल्चर में आखना चाहंदा कि ऐग्रीकल्चर हर इक बंदे करनी चाहीदी चाहे ओह् शैह्र दा ऐ चाहे ओह् ग्रां दा ऐ ऐग्रीकल्चर सभने आस्तै जरुरी ऐ ऐक्सरसाईज ऐ एह् लोकी जंदे शैह्र दे बंदे जंदे जिम्म जुम्म मारने जंदे उद्धर अपने हां जी माराज डंबर डुंबर चुक्के जी हां जी बनियै डोले ओह् ऐक्सरसाईज निं होंदी ऐ जेह्ड़ी ऐक्सरसाईज प्हाड़ी बंदे करदे ओह् ऐक्सरसाईज होंदी ठंडी आक्सीजन लेनी सवेरे सवेरे साफ आक्सीजन लेनी शैह्रा बिच्च केह् ऐ शैह्रा बिच्च 'उयै गड्डियें धुएं आक्सीजन लेना उनें सवेरे सवेरे बडलै बडलै उठियै चार बजे जाओ अट्ठ बजे जाओ कोई फायदा निं शैह्रा च रौह्ना जेह्ड़ा जिन्ना फायदा साढ़े ग्रां च रौंह्ने दा ऐ इन्ना फायदा होर नेईं कुतै में इ'यै आखदा हर बंदै ऐग्रीकल्चर करना चाहिदा हर बंदै खेती बाड़ी करनी चाहिदी होर अपने बस में इ'यै गलाना चाहंदा